हो खूब आवडीचो प्रश्न विचारलो तुंवें म्हाका दोन भुरगीं आसात एक चलो आसा आनी एक चली आसा व्हडली आसा ती चली आसा म्हजी आनी आतां ती बारावी पास जाला अंदू आनी तुका सांगपाक खूब म्हाका बरें दिसता की बऱ्या तरेन बरे गूण घेवन तें बारावी पास जाल्लें आसा आनी तें अभ्यासानूय बरें आसा आनी ताका गायनाची खूब आवड आसा तें शास्त्रीय संगीत शिकलां तें तशेंच ताका डांस करपाक आवडटा बरें आसा अभ्यासानूय बरें आसा तें बाकीच्या गोश्टिनूय बरें आसा आनी म्हजो चलो आसा तो आतां आठवी पास जावन णव्वेंत गेला आनी ताकाय तबलें वाजोवपाक आवडटा अभ्यास करता अभ्यासा बरोबरच तबलें वाजयता आनी ताका खेळाची खूब आवड आसा तो क्रिकेट बऱ्या तरेन खेळटा आनी म्हाका सांगपाक तुका बरें दिसता की म्हजी दोनींय भुरगीं जीं आसा तीं खरोखरच भांगर आसा अशें म्हाका दिसता